मनुष्य है जो हमेशा ही जो अपनी जड़ है जो पुरानी जड़ें हैं उनसे जुड़ना चाहता है और जो हमारी जो जड़ें हैं उन जो जड़ों के जो पल है उनके साथ बिताए हुए जो पल है उनके बारे में मुझे अच्छे से याद है जे और हम भी उन्हें अच्छे से सँजोए रखे हैं जो हमारे पूर्वज है जो उनके जो कार्य थे जो उनके कार्य करने का जो नतीजा था कार्य करने का जो तरीका था जो रहन सहन था जो खाना पीना था और जो वेशभूषा थी खाने की और जो हमारे जो काफ़ी तरह के जो त्योहार हैं उनको मनाने का जो ढंग था इस प्रकार से हमें बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए हमारी जो पुरानी जो परम्परा है उसको हम अच्छे से सँजोए रखते हैं और यह जो हमारी पुरानी जो जड़ें हैं उनसे हम बिल्कुल उनके साथ में ही चलना चाहते हैं जुड़ कर के उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहते हैं इसलिए हमारे जो पल हैं हम उनको बहुत ही अच्छे से याद रखते हैं और जो जो यह जो भी हमारे जो पहले से ही जो परम्परा चली आ रही है पहले से जो भी काम चला आ रहा आ रहा है उसको भी हम अच्छे से बखूबी तरीके से करते हैं और यह हमें करना बहुत ही अच्छा भी लगता है